کل مجھے ایئرپورٹ جانا ہے جس کے لیے میں نے ایک ٹیکسی بک کری اور ڈرائیور سے کال پہ بات کری اور کہا کہ مجھے دوپہر کل دوپہر تین بجے صحیح ٹائم پہ پک کر لینا اس نے کہا اوکے سر اگلے دن جب میں نے تین بجے اسے کال کری تو اس نے کہا میں جام میں پھنسا ہوا ہوں پھر میں نے تھوڑی دیر بعد کال کری تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کا ایڈریس نہیں مل رہا تو میں نے اسے اپنا پورا ایڈریس سمجھایا اس کے بعد بھی اسے گلیوں کا راستہ نہیں ملا تو اور مجھے ایئرپورٹ جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی پر میں نے پھر اسے کال کری تو بہت مشکل سے وہ میرے ایڈریس تک پہنچا جب وہ مجھے ایئرپورٹ لے کے گیا تو راستے میں اور جام مل گیا جس وجہ سے مجھے اور زیادہ دیر ہو گئی اور میری فلائٹ مس ہو گئی جس وجہ سے میرا بہت امپورٹنٹ کام رہ گیا